اور ٹی ڈاک ٹکٹس وغیرہ کے بارے میں کچھ جانکاری بہت مختصر ہے البتہ یہ پتھروں کے بارے میں سفید پتھر ہوتے بہت خوش نما رہتے اس کو بھی استعمال میں لاتے لوگ گھروں میں سجانے کے لیے اس میں سمینٹ میں بھی اس میں نصب کر دیتے نقش نقش نگار میں بھی استعمال کرتے اور یہ بعض پتھرے ایسے رہتے ٹھنڈے رہتے ٹھنڈک رہتی جیسے ریتی ہے ریتی کے اندر آپ گھڑا رکھیں گے پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا پتھرے میں بھی جو ہے سو یہ ماحول کو ٹھنڈا کرتے گرم کرتے گرم پتھر ہوتے اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے جیسے لوگ انگوٹھی وغیرہ پہنتے اس میں کچھ حقیقت ہے یعنی یعنی بعض پتھرے انسانی جسم کو لگنے سے اس کے اندر آدمی کی گرمی کو کمی کرتے آج کل جو ہے سو جمروت اور مختلف ناموں کے جو ہیرے پتھرے ہے ہیرا بھی ایک پتھریچ ہے یہ اس کو جاننا اس کو اس کے علم میں اضافہ کرنا اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے